जहाँ तक पौधाके सम्बन्धमे पूछल गेल अछि कहल गेल अछि जे कठोर गर्मी तऽ कठोर गर्मी तऽ ककरो परेशान करै छै खास कए कऽ पौधा पेड़ पौधामे सब्जीके एहि समयमे जे होइत अछि करेलो भिण्डियो खिराओ एकरा सभके सुबह शाम पटेलासँ किछु राहत भेटै छै आओर नहि पटेलापर ई सुखा जाइत अछि तहिना जाड़क समयमे खास कऽ कऽ गाँव घरमे देखल जाइत अछि जे तुलसीके पौधा से गलि जाइत अछि खतम भऽ जाइत अछि तकर उपचार छै जे पालाके परि समयमे सबेरे ओहिपर हल्का पानिके छिड़काव करी जे ओकर तापमानके मे परिवर्तन हेतै तापमान ओकर बढ़ि जेतै ताहिसँ किछु बचाव हैत